आङो गेजेर जोलैनि मानसि आरो आंनि साननाय हनाय लुबैनाया जोबोद गोनां आरो मोजां जाय साननाय हनायफोरा आंनो सेंग्रा आरो सेंग्रा बोराइ जोलै आरो सेंग्रा जोलैनि ख्रुइबो समान जाय साननाय फोरा आंनो माबा मोनसे मुवा एबा जिनिस नांगौबा थाय आङो बायनो लुगैयो आरो जाय जिनिसखौ बायनानै एबा बिनानै मोना अब्ला आङो रागा जोङो बिनिखायनो आंनि साननाय हनायया जोबोद आलादा